पहले जब हम लोग कहीं जाते थे तो जो भी फोटो तस्वीर लेते थे वो सभी ब्लैक एंड वाइट होता था मगर आज के परिवेश में बहुत परिवर्तन हो गया है जैसा आप के पास कोई भी तस्वीर रंगीन लिया जा सकता है जिससे हम लोग किसी भी चीज का सही पहचान कर बच्चों से भी करा सकते हैं अगर पहले की तरह केवल ब्लैक एंड वाइट की तस्वीर ही रहती तो बच्चों को रंगो की पहचान कराने में परेशानी होती मगर आपके पास डिजीटल तस्वीर से सही रंगों साफ तस्वीरों की पहचान कराने में सहयाता मिलती है ये आज के परिवेश में हमारे कार्य को बहुत ही आसान कर सरल बनाने में सहायक है